हाँ साहब बोलिए उधर जो पानी उनी लगता है क्या वह सा कुछ व्यवस्था करता है कि नहीं है हाँ एस्टैन बेगूसराय ऐस्टैन में हाँ बोलिए

हाँ आवाज़ नहीं जा रही थी अच्छा तो क्या बस इस्टैंड को क्या हो गया जाने आने में कितनी दिक़्क़त होता है वह ऐसे हम कितना कितने दिन तक यह समस्या झेलते रहेंगे

नहीं नहीं अगर करता है तो धरना उरना देंगे और क्या करेंगे बात आगे बढ़ेगी

जी किस किससे बात हो गई थी आप

कहते हैं बात वह वही ना बग़ैर एक बग़ैर एक्शन लेने से वह नहीं हो पाएँगे

वह तमय समय तो देना समय तो देना पड़बे करेगा समय नहीं देव समय ना बग़ैर कुछ भी नहीं हो पाता फिर भी जितना अनुसार है उतने टाइम ना मेद मिलेगा जितना अनुसार का आता है उतना ही ना मिलता है वही ना नहीं तो फिर आगे को कार्य शुरू हो जाएगा पब्लिक कितना कीचड़ में उतरती है गाड़ी बार बार कीचड़ में आकर लगती है कितनी बार बार धोते रहेगी वैसे में वैसे वैसे में सवारी भी दिक़्क़त होगी और इन सवारी भी दिक़्क़त हो जाएगा जो हम नहीं आएँगे इधर को उधर चले जाएँगे

वही ना भाग जाएगा तो फिर अपना अपना क्या करेंगे अपना कुछ करेंगे जब तक पब्लिक नहीं चलेंगे तो अपना क्या कर पाएँ